जेह्ड़े साढ़े इत्थें पीपल ऐ अपनी रीलिज़न दियां छुट्टियां जेह्ड़ियां रीचुअल्स जेह्ड़ियां हॉलीडे होंदियां ओह् शैल अपने जियां मुस्लिम अपनी ईद मनांदे ईद उल दाह कन्नै ईद दियां छुट्टियां होंदियां शैल अपने मस्जिद दे बिच्च जाइयै इं'दी शैल इंदी पूजा पाजा करदे साढ़े इयां हिंदुएं दे बिच्च जियां दिवाली मनाई जंदी पूरे घरा बिच्च लाई लाईटां लाई जंदियां लैम्प लुंप लगाए जंदे होर दीये बाले जंदे घरा दे बाहर ते मुस्लिम दे बिच्च जियां ईद होंदी ते ओह् अपने चन्न गी दिक्खियै पूजा करदे साढ़े इत्थें भगवान हिंदु गी लक्ष्मी माता दी पूजा की जा कीती जंदी उस दिन बड़े सारे साफ सफाई रखदे सारे सब इक दूए गी मठाइयां बंडदे ते उस दिन बड़े जादा लोक दिवाली दे दिन पटाखे बड़े उठाए जंदे उस दिन आखदे भला राम भगवान आए हे ते साढ़े इत्थें जम्मू दे बिच्च एनिमलें गी बी बड़ा मन्नेआ जंदा गौ माता गौ माता गी साढ़े इत्थै बड़ा पूजदे रुट्टी खाने कोला पैह्लें लोग कुत्ते गी रुट्टी पांदे कुत्ते कुत्ते गी पैह्लें फुलका पांदे गवें गी बी फुलका पांदे साढ़े इत्थें कोई बी शुभ कम्म करने कोला पैह्लें एह् गऊ माता गी रुट्टी खलाई जंदी कामें रुट्टी खलाई जंदी साढ़े इत्थें इयां हिंदु बिच्च हिंदु रिलीजन दे बिच्च भाई दूज बनाया जंदा कुडि़यां भैनां अपने भ्राएं गी रक्खड़ी बनदियां ते मुस्लिम दे बिच्च जियां ईद मनाई जंदी ऐ उस दिन चन्न गी दिक्खियै पूजा करदे हिंदु दे बिच्च जियां रक्खड़ी मनाई जंदी उब्बी फिर उस दिन अपनी भैनां अपने भ्राएं गी रक्खड़ी बनदियां ते उस दिन फिर शौंक आस्सै गुड लोक गुड्डियां बी डोआंदे साढ़े जम्मू दे बिच्च लोग रक्खड़ी पर गुड्डियां डोआंदे ते कोई पंजाब दे बिच्च बसाखी दे उप्पर गुड्डियां डोआंदे ते हां बड़े सारे इत्थें छुट्टियें ई मिलदियां सानूं छुट्टियां शैल हर इक ध्यारै पर अस अपना शैल करियै मनान्ने होन्ने ते हिंदु लाइज फिर असें अपना घर पूरा डेकोरेट करने होन्ने ते कन्नै लाईटें कन्नै जगनमाला लान्ने होन्ने साढ़े इत्थें होली मनाई जंदी ऐ इक दूए रंग लाए रंग लांदे बड़ा ई एंजॉय करदे सारे ते एनिमल बी सारे पैह्लें साढ़े इत्थें साढ़े इत्थें लोक एनिमलें गी बी बड़ा सेक्रीफाईस किया कीता जंदा सारे इं'दी पूजा करदे हर मतलब शुभ कम्म करने कोला पैह्लें साढ़े इत्थें ऐनिमलें कोला एनिमलें कोला मतलब शुभ सारा कम्म जेह्ड़ा एनिमल कोला गै शुरू करदे ते कोई बी ग्रांऽ साढ़े इत्थें धाम धूम होऐ सारे पैह्लें गौवें गवा ई रुट्टी खलाई जंदी साढ़े लोक इत्थें गवें गी पूजदे कोई एह्दे पैर बंधदे ते होर होर हिंदु बिच्च फेस्टीवलें दे बिच्च आंदा हिंदु फेस्टीवल दे बिच्च होर ईद ऊद मनाई जंदी ऐ ओह् इत्थें मुसलमान ईद मनांदे कन्नै ओह् नुआढ़े बिच्च उत्थें पैहे साढ़े इत्थें ओह् हिंदु दे बिच्च ओह् मनाई जंदी लोह्ड़ी मनाई जंदी ते लोक इक दूए दे घर पैहे मंगन जंदे होर पैसे मंगन जंदे उस दिन फ्ही लोक शैल एंजॉय करदे फिर साढ़े हिंदु दे बिच्च नवरात्रे मनाए जांदे नवरात्रे नौ दिन होंदे माता दे उस दिन नौ दे नौ दिन लोक पूजा करदे माता दे वैष्णो माता जंदे माता दे मत्था टेकन ई चीची माता बाह्वे आह्ली माता जंदे बाह्वे आह्ली माते जंदे लोग नवरात्रें मनाए जंदे फिर ग्राएं बिच्च इत्थै रामलीला करदे लोग फिर रामलीला करियै बस इ'यै आक्खना कि शैल इत्थै साढ़े जम्मू दे बिच्च हर इख रीलिज़न दे बिच्च शैल ध्यार मनाए जंदे न